आथ जग खूब फुडें पावल्लें आसा तरी थोडे राजकीय पाटीज आसा ज्यो धर्माचो फायदो घेवन सत्तेन येवपाक सोत्ता जेन्ना एक राजकीय पाटी फुडें सरता तेन्ना चंचन तेंच्यानी जनतेचो विकास करपाक फुडें सरपाक जाय आनी नाकी एका खं चा धर्माक फुडें दवरून राजनिती करपाक जाय आमची इंडिया एक सॅक्युल कंट्री जावन आसा तेतून खूब तराचे धर्म आसा आनी सगळ्या धर्माक इक्वल रायट्स मेळटा आनी अशा हेतून खंयचा एका धर्माक वयर चडोवन फायदो घेवप हें एक बरे गजाल न्ही